حالیہ برسوں میں ہندوستانی معاشیات ہماری ٹاپ فائیو كنٹریز میں آچكی ہے ایگریكلچر صنعت كا اہم رول اس كو آگے بڑھانے میں رہا ہے چھوٹی موٹی مختلف بینكنگ سیكٹر نے بھی ہندوستانی اكنومی كو آگے بڑھانے كا اہم رول ادا كیا ہے انٹرنیٹ سے لین دین كی ادائیگی آسان ہوگئی ہے اب پیسوں كو ہم چند منٹوں میں ادا كر سكتے ہیں كسی سے پیسہ لینا ہو تو بھی آسانی سے آ جاتا ہے ہمارے اکاؤنٹ پہ كسی كو پیسہ بھیجنا ہو تو وقت نہیں لگتا ہے بہت آسانی سے ادائیگی ہو جاتی ہے كسی سے پیسے لینے ہوں یا دینے ہوں تب بھی ڈیجیٹل بینکنگ میں اس طرح ہماری مدد ہوتی ہے